जोंनि गामिआव आंखालनि थाखाय गोबां जेंनाफोर जानायखौ आं नुनो मोनो जेरै गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला जोंनि गामिआव दैबाना जानायजों जोंनि गामिनि माखासे आबाद फोथारफोराव गोबां आबादनि ख'हा जायो आरो जोंनि हान्था मेला गामिनि लामाफोरा दै बानाजों उसिफावनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो हान्था मेलानि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हायि जायो बेनि गेजेरजों गोबां बिबांनि अखा हानायाव गामिनि इलेक्ट्रिसिटि कारेन्टआ बन्द' जानांगौ जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गामिनि सुबुंफोरा गोबां ख'हा मोननांगौ जायो आरो